मोनफुंनाय होन्नानै बुङोब्ला ओरैनोबाबोथ' जोङो मोनसे क्लास निफ्राय मोनसे थाखोनिफ्राय मोनसे थाखोआव जों पास जालांनाय बेखौबो जोङो मोनफुंनाय मोनसे एचिभमेन्त होननानैहाय बुंनो हायो अब्लाबो आङो माखासे बिथिं जाय बिथिंखौ आङो मोनफुंदों होननानै गावखौनो गाव दुग्गानो लायो बेनो जाबाय खेलानि बिथिङाव आंहा उन्दै समनिफ्रायनो जोबोदैनो गोसो दङ दा आङो बे खेलानि बिथिंखौ लानानै आङो मोनफ्रोमबो खेलाखौनो बाहागो लायोमोन एल पि स्कुल निफ्राय लानानै एम इ स्कुल हाई स्कुल कलेज लेबेल सिम आङो मोनफ्रोमबो खेलानि बिथिंआव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायफोराव आं गासैबो खेलायावनो सेथि मासिखौ बा सेथि थाखोखौ जेब्लाबो आवग्रिनो हायोमोन बा लाखिनो हायोमोन जेरै खारनायनि बिथिङाव बुङोबा जोङो हानद्रेद मिटार नैजौ तु हानद्रेद मिटार ब्रैजौ फर मितार रेलि रेस बा काबादि फोरावबो जोङो तिम वार्क खालामनानैहाय जोंनि क्लास ा जेब्लाबो देरहाबाय थायोमोन ओमफ्राय जेबलिन होन दिसकास होन सर्त फुत होन आरो काल्सार नि बिथिङाव आंहा मोसानायाव उन्दै समनिफ्रायनो जोबोदैनो गोग्गानाय दङ दा आङो उन्दै समनिफ्रायनो एल पि स्कुल निफ्रायनो मोसानाय बिथिङाव बाहागो लाबोयो आरो आङो जेब्लाबो सेथिखौ नङाबाबो नैथिखौ मोसानाय बिथिङावबो प्राइज खौ लाखिनो हायोमोन आरो दा बेखौ लाखिनायफोरखौ आङो दा गावखौनो गाव गोसोआव गोबां दुग्गानाय बा गोग्गानाय मोनो मानो होननानै बुङोब्ला दानि फरायसाफोरखौ बा दानि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो माखासे बिथिङाव बाहागो लानायफोरखौ जों नुनो मोना मोनसेल' बिथिङाव जोङो बाहागो लानाय नुयो सोरहाबा खारनाय बा खारनाय सोरहाबा मोसानाय बा मोसानाय सोरहाबा मेथाय खननाय बा खननाय नाथाय आं गासिबो बिथिंखौदि बाहागो लाबोनानैहाय मोनसे मोनफुंनो हानाय बा जाफुंसार खालामबोनो हादों बा आंनाव दासिमबो बे स्कुल कलेज फ्राव मोननाय सार्तिफिकेत फ्रा आंनाव दासिमबो जोथोनैनो दङ बेफोरखौनो लानानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोग्गानाय बा दुग्गानाय मोननो हायो आरो आं इयुन जोलैफोरखौ आंनि उन्दैसिनफोरखौ आं बेफोरखौनो लानानैहाय थुलुंगा होयो